हेलो हाँ भैया रोहित हाँ मुझे क्या है कि यार एक ओला से ओला बुक करना है ओला से क्या है मुझे एक कहीं यात्रा करनी है हाँ तो ओला या उबेर के लिए तो आप मुझे बताइए कि जो ड्राइवर है उनकी क्या रेटिंग चल रही है उनकी क्या रेटिंग है और क्या प्रतिक्रिया है हाँ जो मैं ये ऑनलाइन बुक कर रहा हूँ ओला उसमें आप उसकी जो ड्राइवर है उसकी रेटिंग बताइए मुझे और उसकी जो प्रतिक्रिया है वो कैसी है उनका व्यवहार कैसा है हाँ तो मुझे आप ये आप पता करके बताइए मुझे कहीं यात्रा करने के लिए जाना है हाँ तो उसके बारे में मुझे बताएँ आप हाँ तो आप देख के और फिर मेरे को उसकी जानकारी दो अच्छे से हाँ अच्छी है हाँ ठीक है तो हाँ बस भैया यही जानना था हाँ ठीक है भैया रोहित हाँ धन्यवाद ओके